ड्राईंग में मुंहिंजे लाइ सभिनी खां मुश्किलु पहिलू स्टेशनरीअ जे सामान जी कमी थियणु आहे छो त डॉईंग थियण में स्टेशनरी जी ज़रूरत पवंदी आहे स्टेशनरीअ जे सामान जी कमी हुअण चकर में ड्रॉईंग पूरी न थी सघिजंदी आहे ॿियो ड्रॉईंग करण में सभिनी खां मुश्किलु कमु माण्हू जी अखियूं ठाहिणु आहिनि ऐं माण्हू जा चप ठाहिणु आहिनि हीउ ठाहिण लाइ ॾाढी प्रैक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे उहो ई पाण माण्हुनि जी अखियूं ऐं चप ठाहे सघूं था हिन सभिनी मुश्किलु पहिलुनि मां निकिरण लाइ पहिरियों मूंखे ड्रॉईंग जो सॼे सामान खे हथ करे रखिणो पवंदो आहे पोइ ई ड्राईंग सही ढंग सां ठही पवंदी आहे ॿियो ड्राईंग करण लाइ ॾाढी प्रेक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे पोइ कंहिं बि माण्हूअ जूं अखियूं ऐं चप ठाहे सघंदा आहियूं सभिनी खां मुश्किलु कमु ड्रॉईंग में कंहिं बि माण्हू जो चहिरो ठाहिणु आहे चहिरो ठाहिण लाइ ॾाढी प्रैक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे इहा प्रैक्टिस घटि में घटि ॿ खां टे सालनि जी हुजे पोइ ई वञी पाण सही सां चहिरो ठाहे सघिजंदा आहियूं अलॻि अलॻि लाइन ऐं मोटाई जी लाहिन ड्रॉ करे घुरिजे पोइ ज़िगज़ेट लाइन याने तिरछी लाइन ठाहिणु घुरिजे ड्राईंग जी प्रैक्टिस सां हीअ ड्रॉईंग ॾाढी सुठी थींदी आहे ड्राईंग जी प्रैक्टिस लाइ सभिनी खां पहिरीं बेसिक लाइन ठाहिणु घुरिजे पोइ गोले जो आकार ठाहिणु घुरिजे ताकी हिन सां पैंसिल जी पकड़ सुठी थींदी आहे ॿियो शेप शेप शैडो करे गहेराईअ में असरु तयार करणु घुरिजे गोलो जोड़े हिकु सिंपल शेप ठाहिजे हिन सभी प्रैक्टिस खां पोइ ई पाण ड्रॉईंग ॾाढी सुठी ऐं सहुली ठाहे सघूं था ड्रॉईंग ठाहिण लाइ प्रैक्टिस जी ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं स्टेशनरीअ जे सामान जी बि ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे पोइ ई वञी ड्रॉईंग ॾाढी सुठी ऐं सहुली ठहंदी आहे पोइ ई माण्हुनि खे ड्रॉईंग वणंदी आहे ऐं पोइ ई ड्रॉईंग विकामजंदी बि आहे